तव्हां उर्वशी मनवाणी जा मम्मी था ॻाल्हायो मां छात्रालय स्कूल जी प्रिंसिपल थी ॻाल्हायां पई तव्हांजी उर्वशी जी शिकायत आई आहे हींअर बराबरि पढ़ण में ध्यान न थी ॾिए पई अने ॾाढो मतिलबु हींअर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेट रजिस्टेर चेक कयो मां उन उनमें माना ॾाढी हाज़िरी बि घटि आहे हिन जी त पोइ हाणे हा त तव्हां ध्यानु ॾियो थोरो इहा तकलीफ़ छो थी आहे हींअर त ॾाढी तव्हांजी छोकरीअ जी शिकायत आहे न त मां तव्हांखे कॾहिं फोन न कयां हा अॼु ताईं मुंहिंजो फोन कॾहिं आयो आहे हेतिरे टाईम में पर हाणे त पोइ पोइ हाणे हा त तव्हां इन जो बुक्स न इन जो चोपड़ियूं चेक कयो उनमें ख़बर पए इहा छा तकलीफ़ आहे इहा बराबरि लिखे बि न थी हींअर टीचरन बि कंप्लेन कई आहे अख़र बराबरि कोनि अथसि

ईअं त बि हाणे मूंखे त ॾिसो मां तव्हांखे तॾीच फोन कई आहे अने साहेड़ियुनि खे मारे बि थी स्कूल में हुननि जी उन्हनि बि मूंखे चयो आहे उन उन्हनि जा मम्मी पापा बि आया हुआ शिकायत खणी करे हींअर त मां कोई कुझु न थी चवां पई उन्हनि खे बि मां चयो पहरियों मां हिन जे मम्मी सां ॻाल्हायां पोइ मां ॾिसां थी अहिड़ो हूंदो त मूंखे तव्हांखे स्कूल में बि घुराइणो पवंदो की इहा ॻाल्हि बराबरि न आहे हिनमें असांजो स्कूल जो बि नालो ख़राब थो थिए हा हा तव्हां बराबरि सम्झायो उन खे असां बि ॾिसूं सम्झायूं ता पिया हिते असां सां बि जेतिरो थींदो ओतिरो कंदासीं अने तव्हां बि ध्यानु ॾियो रोज़ु उन जा उन जूं चोपड़ियूं चेक कयो छा नाश्तो बि घर जो विझी ॾियो असां ॿाहिर जो नाश्तो बि न हलाईंदा आहियूं हिकु ॿ ॾींअं थिया उहो बि ॾिठो आहे उहे बि शिकायत आई आहे हाणे इहो छेलो दफो असां हलायूं था अॻिते इहा सभ न हलंदव इन करे तव्हां ध्यानु रखिजो हा हा ठीकु आहे हलो